बदलैत जलवायु के कारण हमर क्षेत्र के खेती पे बहुत ही खराब असर परि रहल छै जैसेकि आजकल बेमौसम बरसात आ बेमौसम बरसात के कारण कभी कभी ई भी होइ छै की कभी कभी भी बाढ़ कभी भी बाढ़ आ गेल जैसेकि फसल एकदम तैयार हो गेल छै आ ओहि टाइम मे अंतिम समय पे अगर बाढ़ आ जेतै तऽ फसल तऽ बन बनायल फसल उगल उगायल फसल तऽ पूरा एकदम बर्बाद हो जेतै इसब छै आब एहि सब से बचे लागी ई कयल जा सकै छै की जैसेकि बाढ़ भेल तब बाढ़ के एकदम पानि के पानि के ओकरा बाढ़ से तऽ जादा कुछ नहि कयल जा सकै छै बाकी बाँध ऊँध बनायल जा सकै छै नदी वगैरह पे आ बाकी रौदी के छै तऽ रौदी के लागी तऽ अगर जादा हम हैंडपम्प यूज करबै तऽ ओहो अहाँके नीचे के जे पानी छै जैसे पूरा घीचा जेतै तऽ ओहो अहाँके वाटर लेवल जे अय से नीचे डाउन हो जेतै ओहो नहि कारण छै बस ई कयल जा सकै छै कि सरकार के चाही की नहर वगैरह नदी से नहर जादा निकाले के चाही आ बाँध बना करके ताकि ई हो सकै कि पानी जहाँ पानी के जहाँ उपयोग है वहाँ पे ही जाइ बाकी जादा जैसेकि पानी बाढ़ के रूप मे पानी एमहर ओमहर ना जा पाय ईसब होइ के चाही बाकी आओर ई कयल जा सकै छै की ओला तूफान छै ओकरा तऽ कुछ कयल नहि जा सकै छै चक्रवात के एहि सबके तऽ बस जादा से जादा ई कयल जा सकै छै की सरकार एकरा लागी मुआवजा दे पाय